हेलो हाँ जी हाँ जी बैंक मैनेजर ही बात कर रहा हूँ बोलिए हाँ जी बड़ौदा बैंक से मैनेजर ही बात कर रहा हूँ बोलिए जी कार लोन कौन सी कार है कौन सी कार ले रहे हो आप उस पर चाहिए हाँ लोन का एप्रूवल कर देंगे हम जी हो जाएगा आप ने पहले कहीं से लोन लिया हुआ है या नहीं कितने का लिया था पहले दो करोड़ का हो जाए उसकी कोई किस्त वग़ैरह बक़ाया तो नहीं है आप पर बिल्कुल उसको कंफर्म तो किया हुआ है पहले जी और उस पर कोई बक़ाया हो आपका सेटलमेंट वग़ैरह हुआ हो या फिर आप ने बिल्कुल टाइम टू टाइम पर किया है फिर तो ठीक है फिर तो हो जाएगा ऑडी पर कौन सा मॉडल ले रहे कितने तक का ले रहें ऑडी में साठ लाख के समथिंग का चाहिए आपको तो उसका हो जाएगा आपको आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड ले कर आना है फिर उस में आपकी पैन कार्ड की सिबील अच्छी है या फिर किसी प्रकार का कोई सेटलमेंट तो नहीं हुआ पहले सेटलमेंट से क्या है सिबील गिर जाती है और आधार कार्ड ले आना आपका पैन कार्ड और आपका एकाउंट है नज़दीकी किसी बैंक में जी बैंक ऑफ बड़ौदा में ही है मिल जाएगा इस पर फिर आपके पास चेक बुक होगी आपकी पहले वाली हाँ तो आपको मिल जाएगा ऐसा करना आप आपका एक वो ले आना पैन कार्ड आधार कार्ड उससे हम पहले इसको चेक करेंगे कि आप पर पिछला कुछ बक़ाया है नहीं या कितना है वो होगा तो हम वो बता देंगे आपका सिबील का स्कोर कितना है और कितने तक का मिल जाएगा हम आपको ये बता देंगे फिर उस पर आप इंश्योरेंस हमारे बैंक से कराओगे या फिर अदर बैंक से कराओगे जी फिर तो ठीक है फिर आप आ जाओ तो हम देख लेंगे कब तक आ रहे हो आप जी दोपहर दो बजे से पहले आ जाना मैं दो बजे से पहले ही मिल सकता हूँ आपको दो बजे बाद में क्या है कि हम मैनेजर बैंक से चले जाते हैं वो और ही काम करते हैं वो आपको बता नहीं पाएंगे इतने बड़े लोन के बारे में हाँ आप आ जाओ लोन के बारे में हम ही बताएंगे और दो बजे से पहले ही आना है आपको ठीक है आ जाओ आप